اتر پردیش کے اندر بہت سارے تقریریں مقامات ہیں جو تقریب ہیں جہاں پر لوگ اب عام طور پر جاتے ہیں مزے کرتے ہیں خالی وقت میں جیسے کہ اسکول کی جب چھٹیاں پڑتی ہیں تو جب لوگ پکنک وغیرہ پر نکل جایا کرتے ہیں لوگ پکنک مناتے ہیں اتر پردیش میں بہت سارے پارک ہیں جہاں پر لوگ جاتے ہیں اور مزے کرتے ہیں اور اسی طریقے سے اس کے علاوہ ساپنگ مال ہیں ریسٹورینٹ ہیں نائٹ کلب ہے جہاں پر لوگ عام طور پر زیادہ تر دیکھے جاتے ہیں جب ہم لوگوں کو بھی جب کبھی کچھ خاص کھانے پینے کا من کرتا ہے یا سنڈے کے دن یا ہولیڈے ہو تو ہم ریسٹورینٹ جایا کرتے ہیں کوئی تہوار کے موقعے پر ہم لوگوں کو باہر جانے کا من کرتا ہے تو ہم لوگ کسی خاص ریسٹورینٹ پر جاتے ہیں وہاں پر جا کر کے اپنی من پسند چیزیں کھاتے ہیں اور خوب مزے کرتے ہیں مارکیٹ وغیرہ کرتے ہیں جس میں ہم لوگوں کو خوب مزہ بھی آتا ہے تقریباً یہاں حال پورے معاشرے کا ہے